हेलो हाँ हम डेजी बोल रहे हैं बोलिए आप कौन हाँ बोलिए हाँ सोना है हाँ तो क्या क्या लेना है क्या क्या लेना है जी एस टी कागज़ के साथ लेना है है आपके पास जी एस टी कागज़ नहीं है तब देंगे हाँ जी एस टी कागज़ है ना आपके साथ जी एस टी कागज़ है ना जी एस टी कागज़ है तो आइए एक हाँ हाँ ठीक है आइए पचास हजार रुपया भरी है नेकलेस लीजिएगा कि क्या लीजिएगा आइए जी एस टी कागज़ के मगर साथ आइए है ना और में क्या लेना है कुछ और लेना है और भी कुछ लेना है नहीं ना चाँदी चाँदी ठीक है आइए चाँदी छह हज़ार रुपया सात हज़ार रुपया भरी है अच्छी वाली चाँदी आइए ठीक है आइए ठीक है आइए जी एस टी कागज़ के साथ आइएगा तो सब चीज़ उधार में मिल जाएगी जी ठीक जी एस टी कागज़ के साथ और प्रूफ के साथ आइएगा तो तब अच्छा सोना भी मिल जाएगा अभी सोना का रेट तो वैसे भी महँगा है चाँदी भी महँगी है अभी देखिएगा ना आइएगा हाँ हाँ ठीक है आइएगा तो वैसे तो अभी रेट बहुत ज़्यादा है तो आइएगा तो कुछ न कुछ इधर उधर तो हो जाएगा कम भी हो जाएगा ठीक है ले लीजिए ठीक कागज़ के साथ आइएगा दीदी ठीक है नेकलेस भी क्या सब लेना है कान का भी लेना है दीदी नेकलेस कान का भी लेना है कि नाक का भी और लेना है और सब लेना है ठीक है आइए आइए ठीक ठीक है आइए दुकान पर बात करते हैं ठीक है